असां कुझु ॾींहुं पहिरियों हिकु चादरु वरिती हुई डबल बैड जे पलंग जी त उहा सही न निकिती आहे ऐं जेमल पलंग ते विछायूं था त त कोननि मां निकिरी निकिरी थी अचे पई धुअण खां पोइ एॾी फिटजी वई आहे एॾी शइ यानी कि नंढी थी वई आहे कि डबल बैड जे पलंग ते अचे ई नथी पई ऐं हाणे हुन खे सिंगल च हंध ते विझणी थी पए पई ऐं जंहिंमहिल उन खे उन जो कलर बि ईअं फिटी वियो अथसि ॾिसण में सुठी नथी लॻे ऐं असांखे ईअं वापसि करणी आहे असांखे बिल्कुल नथी वणे पई और ॾाढी ख़राब थी लॻे पई त इन करे ऐं इन जो विहाणे जी शउ बि कानस ढंग जूं त असांखे ईअं शइ नथी सम्झ में अचे पई